हँ एक शिक्षित लोक छै कि कि मतलब उसके बेवहार अच्छा होइ छै एक मतलब एक समाजमे हुनकर एकटा अलग छवि बनि जाइ छै कि हँ ई शिक्षित लोक छै मतलब बच्चेके ज्ञान दै छै बहुत बहुत बात होइ छै कि हँ अहाँ गाँवमे गाँवमे समाजमे कोइ बात होइ छै तऽ ओ शिक्षकके शिक्षित लोकके पास जाएल जाइ छै गाँवमे ककरा कोना बतिआएल जाइ छै कोनो हिसाबसे कोन ज्ञान बच्चा लोकके भी ज्ञान दै छै मतलब शिक्षित लोकके मतलब कि ओ बुझै छै हँ गाँवके संस्कार भी चेन्ज हो जाइ छै शिक्षित होना मतलब ई होइ छै कि मतलब गाँवके मतलब गाँवके किछु भी चीज होइ छै गाँवके अहाँके अगर गाँवमे कोइ चीजके कोइ चीज होइ छै तऽ ओ चीजके समस्याके समाधानके लिए किछु लोकके पास जाइ छै जे हँ ओ शिक्षित लोक छै हुनके हुनके पास जानकारी होतै आओर अशिक्षित लोकके पास ई होइ छै कि मतलब देखबै कि जे मतलब हुनका पताए नहि होइ छै मतलब कि छै ई चीज नहि छै मानि लिअऽ कि कोइ काममे अगर कोइ कोइ चीज हो गेल कोइ कहीँसे कोइ पेपर आ गेलै मतलब शिक्षित लोक ई चीज समझै छै कि हँ का चीज कि होइ छै नहि छै आओर शिक्षित लोकके कि पता पेपरमे कि छै नहि छै जे कोइ अहाँके केस हो गेलै अहाँके कोइ नोटिस आ गेल मतलब कि समझिऔ कि शिक्षित लोकके पास जाइ पड़त अहाँके शिक्षित लोकके मतलब कि ओ गाँवके एक संस्कार अलग ही हो जाइ छै जहाँ ओ गाँव समाज होइ बाहर होइ शिक्षित लोक मतलब अहाँ देखिऔ कि अहाँके गाँवमे शिक्षित लोक मिलल तऽ अहाँके गाँवमे इसकुल कॉलेज सब सही चलत यहाँके कोइ टीचर आर गलत कऽ रहलै तऽ अहाँके गाँवमे अगर शिक्षित लोक हइ तऽ ओ अहाँके देखि सकै हइ कि हँ कि हमर गाँव बच्चाके शिक्षित सही पढ़बै छै कि नहि पढ़बै छै शिक्षित होनाइ सभकेलिए ठीक छै मतलब आब देखिऔ कतेक लोक छै कि मतलब बुझैत हइ कि हइ पढ़ै छै पढ़ाइसे कि फायदा नहि छै शिक्षित लोक होबै तकर बादे कोइ बात शिक्षित होनाइ सबसे जरूरी हइ हरेक आदमीके शिक्षित होनाइ जरूरी छै शिक्षित होबै तब अहाँ अपन अधिकारके जानि पेबै कि अहाँके अपन अधिकार कि छै अहाँके कि भूमिका छै अहाँ किएक अएलिए नहि अएलिए कि काम करैके छै नहि काम करैके छै तऽ अहाँ शिक्षित हेबै ताहिके बाद अहाँके अधिकार कोइ मानिके चलू अहाँके कि छै अधिकार अहाँके पञ्चाइतमे कि होइ छै नहि होइ छै अहाँ पढ़ल लिखल शिक्षित रहबै तब पता होत अनपढ़ होलासे कि पते नहि चलत कि अहाँ हमरा पञ्चाइतमे कि होइ छै नहि होइ छै हमर कि अधिकार छै अगर शिक्षित लोक होइ छै तहन पता होइ छै कि हँ हमर पञ्चाइतमे कतेक बजट छै कतेक पइसा अएलै हइ कतेक कहाँ खरचा होतै नहि होतै आओर कतना कि कै देलकै नहि होतै अशिक्षित अगर रहतै तऽ कि पता ओकरा कि मतलब कहाँसे कि परचा होतै नहि होतै ओकरवला पइसा मतलब अशिक्षित लोकके किछु भी पढ़ा पढ़ा दै छै लोक बस हो गेलै कतेक पइसा छै नहि छै कि पता कहाँ गेलै अगर शिक्षित लोक रहतै तऽ हँ मुखिआ हो सरपञ्च हो किसीसे मतलब कोइ भी जवाब सवाब पूछि सकै छी अहाँ मुखिआजी अहाँ कतेक पइसा खरचा केलिए कहाँ केलिए नहि केलिए कि पइसा आएल रहै कि भेलै नहि भेलै मतलब एक बात शिक्षित लोक होइके मतलब बुझिऔ कि अहाँ अहाँ मतलब एक अलग ही संस्कार मतलब ई बेबस्था हो जाइ हइ कि हँ ई चीज कोन तरीकासँ अहाँ केलिए हँ नहि केलिए हँ अहाँपर कोइ अङ्गुरी भी नहि उठा मतलब कोइ तरहके सवाल भी नहि खड़ा करि सकै छै जे कि हँ अहाँ ई गलती केलिए हँ नहि केलिए हँ अगर अहाँ अशिक्षित लोक छिए अगर गलती अहाँ नहि केलिए तब भी अहाँके ओ परेशानी झेलऽ पड़त कहतै नहि ई गलती छै अहाँके मानैके पड़त अहाँ इएह अहाँ शिक्षित रहितिए फेर अहाँ ओकरा जवाब सवाब दऽ सकै छिए कि हँ कि बात छै कि हमरा उपर पञ्चैती होलै चाहे कि बात छिए कि मतलब कोइ चीजके ऑब्जेक्शन छै तऽ शिक्षित होनाइ सभकेलिए जरूरत छै आओर सभके लोक पढ़ैके चाही